जैसे यात्रा गए घूमने बम्बई उम्बई और दर्शन करने गए घूमने अब हमारे प्यास लगी ते यन मेरे पर अब पानी नहीं है अब क्या करें पानी नहीं हो तो पानी वो बहहन मिली हम कहे थोड़ा बहन से पानी पिला दीजिए मुझे प्यास लगी है कैसे और मुझे प्यास लगी है पानी पिला दीजिए और अपना वह बातचीत होने लगी वे दोनों से हो गया में व्यवहार भी हो गया हमारा मा हमारा उनका आदमी लोग को जैसे बाहर गए नहीं चीन्ह रहे हैं वो कौन होए कौन नहीं है तो उसको कौनो प्रकार के वो बोलाया जाता है कि हाँ भाई थोड़ा मुझे वह हेल्प कर दो मेरा भी सहारा मुझे भी सहारा दे दीजिए मैं बहुत वह हूँ दुखी हूँ कैसे मुझे सहारा दे दीजिए मैं

बस य यही मेरा यात्रा गई थी घूमने वहाँ वह कड़े नहाने के लिए वहाँ भिी वहाँ कितना अच्छा लगता है घूमो टहलो अपना मौज मस्ती करो बहुत अच्छा लगता है आत्रा घूमने गई थी वहाँ भी अच्छा लगता है बहुत बहुत सुन्दर है यहाँ पर वहाँ अच्छा लगता है यात्रा में गई थी घूमने टहलने और सब प्रकार के सुविधाएँ अच्छी होती हैं माताएँ बहनें कितना प्यारा लगता है